जों बोथोराव जों गायनानै फुनानै जों मोनजायो आरो जों बोथोर नायै बोथोर जों खामानिखौ मावनानै मोनो आरो जों मैगं थाइगं गायनायफोराव दैज्लां मेसें जों मावो आरो जों मावाबा जों मोनजाया मानो होनोबा जोंनि दुंनाय सुनाया बारा जायो बोथोराव जों बिफांखौ गायनानै जों फिथाइ जायोब्लासो जों मोनजायो आरो बोथोराव बोथोरजों फिथाइ बोखांनानै जों मोनजायो मानो होनोबा जों बोथोराव बोथोरजों खामानिफोरखौ मावनानै नङाबा जों मोनजाया मावाबा जों मोनजाया आरो फिथाइफोर जों बोथोराव दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव जों गायनानै फुनानै जानानै जों जमा जगार खालामनानै लाखानानैसो जों खामानिफोरखौ मोजाङै मोजां मावनांगौ जायो आरो फिथाइ सामथायफ्राबो अखा आरो सान्दुं दुङोबा बाराद्राय सान्दुं आरो बाराद्राय अखा हायोबा जों फिथाइफोरखौ जों मोजां मोना मोजां मोनजाया जों बेखौनो जों मोजाङै मोजां फाहामनानै जों जानांगौ जायो दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर जों जगार खालामनानै गायनानै फुनानै जों मोजाङै मोजां जानांगौ